हलो जय झूलेलाल चिमन आहीं न हा कीअं चिमन मज़े में मूंखे थोरियूं भाॼियूं खपंदियूं हुयूं मूंखे खपनि वाङण खपनि टमाटा खपनि गुल गोभी खपे ऐंं मिठी गजर किलो खण मिठी गजर खपे सुठी हुजे त मोकिलिजो वधीक ख़राबु न खपे मूंखे टमाटा बि सुठा अथई यां कीअं अच्छा हा हा वधीक हू खटा वटा वारा न खपनि मूंखे ॻ ॻाढ़ा वारा सुठा खपनि शिमिला मिर्च फ़िलहालु न त न खपनि पिया अथसि शायद मां पुछां घर मां शिमिला मिर्च ई ज़रूरत कोन्हे ॿियो छा अथई हम्म

हम्म हम्म हा न पटाटा त मां कल्हि टियों ॾींहं वठी आयो आहियां पटाटनि जी मूंखे ज़रूरत कोन्हे पटाटा पिया बि आहिनि घर में ऐं नथा खाइनि हेतिरा हा गुल गोभी मोकिलिजो ऐं भींडियूं ॿींडियूं पियूं आहिनि भींडियुनि जी बि ज़रूरत कोन्हे भींडियुनि में अञा कीआं पिया निकिरनि केॾी महिल कीअं आहे केॾी महिल कीअं सुठियूं नथियूं अचनि

अच्छा अच्छा बराबरि गजर गजर त सुठी आहे न मिठी गजर जेका थींदी आहे मिठी न गजर हा उहा किलो खणु कजांइ ऐं इन्हनि भाॼियुन में बि किलो किलो सभु करे छॾिजांइ मूंखे वाङण बि खपनि टमाटा बि खपनि ऐं गोभी बि खपे गुल गोभी ऐं पते गोभी उहा बि मोकिलिजांइ ऐं ॿियो छा पिए चयो मसाल्हो हूंदव मसाल्हो शिमिला मिर्चु न मसाल्हो हूंदो न मसाल्हो खपेसि अच्छा हा मेथी मेथी बि आई आहे छा हाणे मेथी अचे पई या अच्छा हा हा त मेथी बि भले थोरी खणु विझिजांइ वधीक न अधु किलो खणु रखी छॾीसि मेथी बि ॾिजांइ मूंखे ऐं लीमां हुजनि त ॿ टे लीमां ॾई छॾिजांइ छो जो म हा त मथां विझण लाइ थोरो केॾीमहिल खपे थो त हा बस थोरा वधीक न हा बस ओतिरा ई खपनि वधीक न खपनि वरी सुकी था वञण त पोइ निकिरे ई कोन थो रस ई कोन थी निकिरे हा हा हा त सुभाणे भले केॾीमहिल मोकिलींदे हा हा हा त ठीकु आ मां अचांइ थो न सुभाणे मूंखे ऊअं ई अचिणो आहे इने पासे त मां दुकान ते बि अचे थो तो वटि त मुंहिंजे लाइ इहो सभु रखिजांइ माल ऐं चङी तरह चूंडे रखिजांइ वरी पोइ मूंखे अची चूंडिणो पए एतिरो न कजांइ तूं पंहिंजे हिसाब सां मूंखे चूंडे ॾिजांइ चङी तरह बराबरि हा हा हा बस ईअं ईअं ई खपे जीअं घर में वरी पोइ घर में वरी पोइ ॾोरापा न ॾियनि तोखे बि वरी हा हा उहा ई उहा ई खपे ताज़ी ऐं मिठी गजर चए थी हा हा न ही आचार ॿाचार ठाहीनि था न अॼु कल्ह इहे उस में रखी जेके गजरुनि जा आचार हा उन में बि थोरो खपेसि हिन खे त घरवारीअ चयो पिए सभु करे हा उनजो खपे

मिली वेंदो न हा हा ठीकु आहे त सुभाणे मां अचां थो चकर लॻायां थो ऐं ठाहे रखिजांइ मुंहिंजे लाइ चङी तरह हां हा हा हा ठीकु आहे मां ॾिसां कीअं थो सुबूह जो थिए प्रोग्राम कीअं थो ठहे न त मां तोखे फ़ोन कंदुसि त पोइ मोकिले छॾिजांइ भले घर ई ठीकु आहे मए महिरबानी महिरबानी तुंहिंजी जय झूलेलाल जय झूले